ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ برکاتہ جی ہاں میری تکنیکی سپورٹ ٹیم سے بات ہو رہی ہے جی ہاں دراصل میرا انٹرنیٹ کنیکشن چل نہیں پا رہا ہے ہاں نہیں چلتا ہے بہت سلو چل رہا ہے ایک دم سمجھے پانچ دس کے بی پی ایس کا چل رہا ہے جس سے نہ ہی میں سرفنگ کر پا رہا ہوں نہ ہی کچھ ڈاؤن لوڈ کر پا رہا ہوں نہ ہی کوئی ویب سائٹ کھل پا رہا ہے جی ہاں اس سلسلے میں میں نے آپ کو فون کیا تھوڑا آپ دیکھ لیں کہ کیا پرابلم ہے یہ کنیکشن تو کافی پرانا ہے ہاں نہیں پہلے ٹھیک چلتا تھا یہ ہاں لگ بھگ یہ ایک مہینے سے ایسا پرابلم ہو رہا ہے اس سے پہلے میں نے کمپلین کیا تھا تو وہاں یہ کہے تھے کہ میں کمپلین نوٹ کر لے رہا ہوں مگر ابھی تک میرا پرابلم سالو نہیں ہوا تو آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وائر چینج کرانا ہوگا وائر تو بالکل صحیح بھی ہے ہاں اچھا وائر کے اندر بھی کچھ خرابی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے تو اس کے لیے سروس کے لیے کون آئیں گے آپ کی طرف سے لوگ آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آ کر آپ وائر چینج کر کے دیکھ لیں میرا پرابلم دور ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا شکریہ